असांजे देश में ॾाढी सुठी तरक़ी थी वई आहे मोदीअ जे अचण खां पोइ रोड जी समस्या पाणीअ जो समस्या दूरि थी वई आहे वॾा वॾा रोड ठही विया आहिनि पाणी बि बढ़िया सुठो थो अचे मुंहिंजी पिल्सन बि टाइम सां अचे थी

त उहे बि उन में मोबाइल में वठी सघनि था हाणे असांखे काई परेशानी कोन्हे